नमस्ते सर बोलिए

यस सर फल की दुकान है हाँ सर बताइए कितने के जी लेना है

और जो बनाना है वह बनाना जो बनाना है वह आपका साठ रुपये के जी है और और द नहीं नहीं साठ रुपये दर्जन है और जो आपका एप्पल जो आपका एप्पल है वह लगभग आपका पड़ेगा डेढ़ सौ रुपये के जी नहीं भाई जान नहीं हैं

वह तो सर इस समय मौसम नहीं हैं बहुत महँगा पड़ेगा लगभग वह आपको पड़ेगा तीन सौ रुपये के जी से पड़ेगा

ठीक है और सर और ढेर सारे फ्रूट हैं मेरे पास मेरे पास अभी जैसे की ग्रेप्स हो गया और एप्पल हो गया बनाना हो गया पपाया हो गया वैसे भी पपाया का सीजन है सर तो पपाया भी आप ले सकते हैं बाकि सब न स्ट्रॉबेरी हो गया पपाया तो सर आपको के जी से के जी से मिलेगा वह तो के जी से मिलेगा वह आपको शायद लगभग चालीस रुपये के जी मिल जाएगा हाँ सर और सर अभी अभी तो मेरे पास सर जैसे केबी हो गया है और डैगन फ्रूट हो गया डैगन फ्रूट सर पीस से मिलेगा वह हाँ तो ग्रेप्स तो है सर वह उसका बताए तीन सौ रुपये के जी है

हाँ सर हो जाएगा तो सर और फल है ले लीजिए जैसे कि आपको स्टाबेरी हो गया तो और सर डैगन है ड्रेगेन फ्रूट भी ले लीजिए एक तरह कि क्योंकि तबियत जब जो है जब लोगों के आपको कहेंगे तो ठीक ठाक रेट लगा देंगे हम डैगेन फ्रूट सर अट्ठाईस सौ रुपये का एक पड़ेगा एक पीस तो आप मेरे के रोज़ के कस्टमर है तो इसलिए हम आपको दो सौ का लगा देंगे दो ड्रेगन फ्रूट कर दूँ और सर और और कोई लेना है आपको सर

ओके ओके सर तो ठीक है आप अपना एड्रेस भेजिए मैं वहाँ से अपने भेजकर करवा देंगे अभी कहाँ हो

ओके ओके ओके ओके ओके सर